मोबाइल मां कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि त कहिड़ा नुक़सान आहिनि मोबाइल मां फायदा बि आहिनि कुछ फायदा बि आहिनि त कुछ नुकसान बि आहिनि मोबाइल ठया त मां इंसानन न जे फायदे जे लाए ई हुआ पर हुन में जेके नयूं नयूं टेक्नोलॉजी विझंदा विया त हुननि अॾ जे युग खे कुछ बिगाड़े छॾियो आहे जीअं मोबाइल त माण्हू हलंदे चलंदे किथे बि खणी वञी सघे थो हीअं लेंडलाइन हुओ उहो हिकु दॿो हिकु जॻह ते ई पयो हूंदो हुओ हीअं मोबाइल इहो फ़ाइदो आहे त असां हुन खे किथे बि अचूं वञूं कंहिं महिल बि पाण सां गॾु खणी वञी सघूं था पंहिंजे प्यारा जेके आहिनि असांजा घरवारा आहिनि दोस्त आहिनि केर मिट माइट आहिनि हुननि जा फोन असां कंहिं वक़्त बि खणी सघंदा आहियूं हुननि सां ॻाल्हाए सघंदा आहियूं माना उहे ऐं हुन में वरी हिकु ॿी विडियो कॉल जी जीअं सुविधा ॾिनी वई आ उहा त ॾाढी बढ़िया सुविधा आहे परे रह रहंदड़ खां पो बि माण्हूं हीअं लॻंदो आहे त पंजे साम्हूं ई वेही असां हुन सां ॻाल्हायूं था पिया कंहिं महिल फोन नथा लॻाए सघूं तकिड़ो आहे ॻाल्हाए नथा सघूं त इहो मैसेज जे थ्रू कम थी वेंदो आहे उहो करे सघंदा आहियूं ऐं ॿियो वरी दुनिया जे बारे में घरु वेठे या घरु खां ॿाहिरि बि शो न हुजूं सॼे संसार जे बारे में ख़बरू मिली वेंदियूं आहिनि न्यूज़पेपर वठनि जी पोइ ज़रूरत ई न पवंदी आहे हिकु आंङुर ते सॼो दुनिया पई हूंदी आहे मोबाइल में ऐं वरी फ़ाइदा त इहे आहिनि अञा ॿिया बि केतिरा फ़ाइदा आहिनि सुठा सुठा पर पर हिन जे हूंदे बि कुझु नुक़सान बि आहिनि हिन में हुन नुक़साननि में त अॼ जे युग खे ॾाढो बिगाड़े रखियो आहे माना मोबाइल जे अलावा किथे ॿार बि त ॾिसण ई कोन था ॿार छा वॾा बि ॾिसणु कोन था पिया पहिरियों असांजो नंढा हूंदा हुयासे त घर सां ॿाहिर वञी खेॾंदा हुआसीं दोस्तनि सां मिलंदा हुआसीं रांदि रुंद करे पंहिंजो शरीर बि सुठो रहंदो हो ऐं वक़्त बि बीतजी वेंदो हुओ अॼु मोबाइल जे जंहिं करे हुन में गेमूं जेके अची वियूं आहिनि हुन सां ॿार त अथाह बिगड़जी विया आहिनि हुननि सां गॾु वॾा हुजनि जीअं जवान थिया या बुज़ुर्ग थिया उहे बि ख़राब थी विया आहिनि मोबाइल में वक़्तु तमामु ॾेई रहिया आहिनि ऐं हुन जे करे पंहिंजी अखियुनि ते बि असरु पए थो नंढनि नंढनि ॿारनि खे अॾु त ॾिसो कीअं चश्मा लॻिया पिया आहिनि जे पहिरियों त हीअं थींदा कोन हुआ हाणे छा करे सघिबो आहे ऐं तंहिंखां पोइ हिकु त गेमूं ऐं ॿियूं वरी माण्हू वेही त रहणु ऐं अॼु शॉपिंग बि असां हिकु मोबाइल जे ज़रिए था कयूं पिया पहिरियों उन बहाने ॿाहिरि त वेंदा हुआसीं अॼु इहो सॼो घर में वेही हुन में कलाक जा कलाक निकरी था वञनि पिया माण्हूअ खे ख़बर ई कोन थी पए पई कीअं वक़्तु बीतजो थो वञे मोबाइल आहे त सुठी शइ अगरि हुन खे सुठे नमूने असां इस्तेमाल कयूं त न त हीअं अॼु बिगाड़े रही आहे